हां हॅलो हय हां हांव आसा बरें तुमी कोण हां हां हां आं किदें आला आं हांव मातसो भायर गेल्लें हां हां सो हांव हांव आतां दोन तीन दीस ना येवचें ना हांव भायर आसा मात्शें आवट ऑफ स्टेशन गेलां सो तुमकां हांवें तें प्रिस्क्रिप्शन दिल्लें पय पयलीं तेंत तुमी हें करात तितून एक नेजल ड्रॉप्स म्हणून हांवें बरोवन दिल्लें सो तेंत फॉर्मासिंतल्यान हाडा आनी ताका घालून पळोवया आं एक एक ड्रोप जातले पुरो एक सकाळी घाल मागीर सांजचे एक न्हिदताना घाल हां न्हिदूय पडना

हय हां सो ताका सॉक्स बी घालून तुमी दवरता जाल्यार बेश्टेच आसता तिजे पांय सॉक्स सॉक्स पांयांक हय घाल घालिनान तुमी हें ना तें थंडीच्या दिसांक घालूंक जायना भुरग्यांक रोखडी थंडी हें जाता आं सो सॉक्स घालून हें करा ताका आनी फॅन बी लावनाका वाऱ्यानूय तें हें बरें आनी कान बी बांदून दवरात सामकें न्हावपाक घालूं ना अजिबात दोन तीन दीस तरी आतां बेश्टे पुसून काड ताका हय हय हय नाजाल्यार तें वेटवायप्स मेळटा आनी तेतून पुसून काडल्यार कांय ना हां

हांव हांव दोन तीन दिसांनी मागीर हांव तुम तुमी कॉल करा नाजाल्या हांव करता तुमकां कॉल जेन्ना हांव येतां तेन्ना हां हां आनी अशें ताका छातयेन बी येता थंडी बी अशी भल्ल्या आवाज येता असो हां हां आं आनी अशी तें हांवें तुमकां प्रिस प्रिस्क्रिप्शना आनीकूय हें दिल्लें ताका हें सिरप बी सो तोय घाला बरें दिसतलें तेका सिरप नाका सिरप एकदात घाल आनी ती टॅब टॅबलेट एक दिल्ली न्हू आनी ती मातशें ताका हें करून घाला उदकान आं आनी लूज मोशन बी जाता ताका ना न्हू आं तशें कांय प्रोब्लेम ना हां हां बरें हां हय तें जातात न्हू थंडीच्या दिसांनी आं चलो हां हां बरें बरें आं यें सगळें करा आं हां हां हां बरें बरें ए ना ना ना